हमरा आओरके क्षेत्रमे दोकान खुललैए दोकान खुलै छै ने कि से बालबच्चा पढ़ै लिखै छै ने कि लीड कॉपी किताब मतलब हरेक चीज मिलै छै ओनहु बनबै छै कोस क्वेश्चन आओर जे बनबै छै ओहि सबमे जे मिलै छै कॉपी ओ लीड मिलै छै ओ रङ्ग जे बनबै छै ओ कहै छै सबरङ्गा रङ्ग जे कहै छै ओसब जे बनै छै ओसब जे मिलै छै ओसब हमरा आओर जाइ छिए खरिदै छिए ओहिठाम लाइनके बच्चा सभकेँ दै छिए पढ़ै ले पढ़ै छै ओसब बाल बच्चासभ बनबै छै किताबमे ई चित्र चित्र जे बनबै छै ओसब बनै लै छै बढ़िआँसे मतलब देखैमे ओ ठीक लागै छै कॉपी किताब मतलब कि पेन्सिल ड्रेस से हरेक चीज हमरा आओर ओहिठामके लै छिए दोकानमे आओर बालबच्चाकेँ दै छिए पढ़ै लिखै ले पढ़ाइ लिखाइ अपन करै छै आओर बढ़िआँसे दोकान चलै छै गाममे दोकान छै तऽ मतलब बालबच्चाकेँ खरिदेमे पाटी पेन्सिल किताब ईसब लैमे बड़ा सुविधा होइ छै लगमे छै तऽ हमरा आओर जाइ छिए खरिदके आनिके दै छिए बच्चासभ पढ़ै छै लिखै छै मतलब ओ बनै छै रङ्गील बनबै छै ओसब सबरङ्गा जे रहै छै ओसब खरिदै छिए डिब्बामे पैक आबै छै वएहसब आनिके बच्चा सभकेँ दै छिए बच्चा सभकेँ दै छिए तऽ पढ़ै लिखै छै ठीक ढङ्गसे आब दोकानमे मतलब हरेक चीज मिलै छै मतलब पढ़ाइ लिखाइके लिए बालबच्चा सभकेँ बढ़िआँ सुविधा छै गाममे जे दोकान छै दूर नहि जा पड़ै छै लगमे छै तऽ जाइ छिए कोइ भी चीजके जरूरी जे पड़ै छै पढ़ाइ लिखाइमे बालबच्चाकेँ कमि जाइ छै तऽ तुरन्त गेलहुँ तुरन्त खरिदके आनिके बच्चा सभकेँ दै दै छिए तऽ दिक्कत नहि होइ छै सबकिछु मतलब सुभिस्ता रहै छै तऽ अपन पढ़ै लिखै छै बच्चासभ लीड कॉपी क्रेट पेन्सिल किताब मतलब हरेक चीजके दोकान करै छै घरवेद घर घरपर गाममे तऽ हमरा आओरके खरिदैमे सुभिस्ता होइ छै बालबच्चाकेँ आनिके दै दै छिए पढ़ै छै लिखै छै रङ्ग तङ्गके बनबै छै मतलब चित्र आओर जे बनबै छै किताब आओरमे मिलै छै ओसबके बनबै छै ओसब रङ्ग आओर लैके खरिदै छै आओर ओ बनबै छै किताबमे अपने बनैके बालबच्चा देखै छै कहलक ठीक लागै छै हमरो आओर कहलक सही छै नहि तऽ कहले हाँ ठिके छै बनबै छै